मवैया इंदिरा नगर गोमती नगर आलमबाग लालबाग चौक हजरतगंज अमौसी राजाजी पुरम अलीगंज महानगर निशांतगंज मुरली नगर जानकी पुरम रकाबगंज नखास मौलवीगंज अमीनाबाद केसरबाग चारबाग गोलागंज नज़रबाग लालबाग कृष्णानगर मॉल एवेन्यू